हम फूल फल सब्ज़ियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे बोना चाहेंगे जो हमारे शरीर के लिए विटामिन की पूर्ति कराते हैं एवं कई प्रोटीन का कार्य करते हैं एवं हमारे शरीर की इम्युनिटी पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हम फल एवं सब्ज़ियों को एकदम ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा ही बोएँगे जैसे कि हम उनमें किसी भी वेब नासिक कीटनाशी रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे उसमें हम गोबर की खाद एवं देहरी खाद आदि खादों का प्रयोग करेंगे एवं जैविक नियंत्रण के द्वारा रोगों एवं कीटों का निवारण करेंगे जिसके कारण हमारी सेहत पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े और हमारी सेहत अच्छी रहे स्वस्थ रहें हम ऐसी सब्ज़ियों फल एवं उनको उगाना चाहेंगे क्योंकि उनका उनका उगाने के कारण हमारे शरीर की ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमारे शरीर की स्वस्थ रहेगा हमारे शरीर के प्रचूर मात्रा में विटामिन विटामिन कैल्शियम और प्रोटीन आदि की मात्रा उपलब्ध होगी जिसके कारण हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा आदि अथी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम अपनी फल फूल सब्ज़ियों को उगाना चाहेंगे